ہیلو جی گڈ ایوننگ

ہاں جی ہیلو جی بولیے مجھے ساؤتھ دہلی میں ایک پلاٹ دیکھنا تھا آپ پراپرٹی ڈیلنگ سے بات کر رہے ہیں مجھے پچاس گز لینا تھا نہیں نہیں پلاٹ لینا ہے جی اوکے ساٹھ فٹا ہو باہر روڈ گلی ٹھیک ہے ہاں جی جی جی جی اور تقریباً پچاس گز کے آس پاس ہونا چاہیے نہیں نہیں ایسے بھی چل جائے گا جی جی جی اچھا اچھا جی جی جی اچھا اچھا ہاں ہاں جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا آپ کے یہاں یہ کیا کہتے ہیں ایم آئی وغیرہ پربھی مل جاتے ہیں پلاٹ اس کا کیا ہوگا اچھا ڈاؤن پیمینٹ ڈاؤن پیمینٹ کتنا نہیں آپ کے یہاں اگر ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں تو کیا کتنا پرسینٹ ہم دے دیں ٹونٹی فائیو پرسینٹ ہمیں دینا ہوگا اچھا اچھا اوکے سر یہ آپ کا ہی نمبر ہے سر اوکے سر میں ڈیٹیلس گھر پہ پتہ کرکے آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے تھینک یو